हमारे आँगन के अंदर और बगीचों में हमने पक्षियों के लिए आकर्षित करने के लिए हमने काफी चीज़ें के घोंसले बना रखे है घरों के बाहर मेरे घर के बाहर भी दो तीन घोंसले है और मैं अपने घर के बाहर जो पार्क है उसके अंदर भी मैं लोगों को काफी लोगों को इकट्ठा करके इस चीज़ों के लिए सुझाव देता रहता हूँ कि पक्षियों के लिए कुछ न कुछ खाने पीने का इंतजाम रखा जाए पक्षियों में उनके पानी रखने के लिए सुविधाएँ मूलभूत वाली और दाने के लिए हम ज्वार के और इन चीज़ों के काफी इंतजाम करके रखते है ताकि कोई भी इस तरह के चीज़ें हो वो भूखे प्यासे न रहे पक्षियों को काफी एक और आकर्षित करने के लिए हमने उनके घोंसले टाइप के और घर के भी हिसाब से काफी अच्छा बना रखा है ताकि वह आकर्षित हो और घर में आने की जगह बने बाकी दाना पानी उनका रखा हुआ है